नृत्य एक ऐसा माध्यम जो वहाँ के कल्चर को दर्शाता है जैसा अगर बात कि जाए राजस्थान के राजस्थान में कल्बेलिया और घूमर डांस है या तेरा ताली जो डांस यह राजस्थान का एक क्या बोल सकते हैं कि ट्रडिशनल डांस है यह डांस दर्शाता है लोगों के राजस्थान के सभ्यता क्या है औरतों को राजस्थान में कितना अच्छा सम्मान मिला है यह सभी जो कौन सिखाता है हमारी तो नृत्य की जो नृत्य करने कि जो कला है वो राजस्थान के कल्चर को शो करती है इसके बाद अगर हम शैलियों के विकास की बात की जाए या सांस्कृतिक पर क्या प्रभाव पड़ता है तो जैसे आज हम जो है और किसी अदर स्टेट में जाकर डांस करते हैं तो राजस्थान का डांस नमस्कार सिर झुका कर हाथ जोड़कर शुरू होता है और नमस्कार कर कर सर झुका कर ख़त्म होता है सिर झुकाना किसी को सम्मान के लिए अगर आपके सामने कोई बड़ा है तो उसको आदर करने के लिए सिर झुकाएं तो यह हमें राजस्थान का कल्चर शो करता है हाँ भाई राजस्थान में राजस्थान के कल्चर में यह दिखाया है कैसे बड़ों का सम्मान करते हैं कैसे लोग वहाँ के सभ्य हैं तो डांस के माध्यम से हम जो हमारे कल्चर को बताते हैं और संस्कृति पर जिसका प्रभाव पड़ता ही है कि यहाँ के संस्कृति कैसी है और राजस्थान में और पहले जो है के केवल एक पर्टिक्युलर समुदाय के लोग नृत्य करते थे किन्तु आज राजस्थान कि हर लड़की डांस कर सकती है बिना किसी भी झिझक के और यहाँ पर काफ़ी सारे डांस क्लासेस भी खुल चुके हैं जहाँ पर हम जाकर डांस सीखते हैं तो यह को राजस्थान में डांस से मतलब किसी भी राज्य का डांस के माध्यम से वहाँ के कल्चर या साहित्य को हम बता सकते हो सबसे बड़ी मेन भूमिका ही उसी कि यही है ये कि सांस्कृतिक में वो पता चलता कि वहाँ का संस वहाँ का कल्चर कैसा हो सब कौन दर्शाता है वहाँ का एक डांस करने का जो तरीका है वह वहाँ का वहाँ का जो कल्चर डांस है वह पेश करता है उसे कल्चर डांस में वहाँ का कल्चर पहनावा कल्चरल गीत वो सभी मिलकर पर्टिक्युलर एक राज्य कि सभ्यता को दर्शाते हैं